ڈیجیٹل ہندوستان نے فن کاروں کو دنیا میں نمائندگی بڑھانے کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے فن کاروں کو بہت اچھا تجربہ حاصل ہے جس کی وجہ سے بہت ان کو سہولت ہو جاتی ہے کسی کو فن کار دکھانے میں انڈیا نمبر ایک پر آتا ہے ہر فن میں انڈیا بہت اچھی تربیت حاصل کر رہا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے انڈیا بہت آگے جا رہا ہے ان شاء اللہ اور آگے جائے گا جس سے ہماری اور کامیابی حاصل ہوگی اور ڈیجیٹل حالیہ برسوں میں فن کار بہت متاثر کیا گیا ہے